جب بھی میں کوئی گانا سنتی ہوں تو میں اس کو دل سے سنتی ہوں دھیان میں رکھتی ہوں اور میں اس کو پھر یاد بھی کرتی ہوں اس گانے کو ہاں میری بچپن سے ہی عادت ہے گانے سننے کی اس کو دل سے سننے کی گانے کو اور گانوں کو یاد کرنے کی اور میں سوتے سوتے بھی گنگنانے لگ جاتی ہوں میں اپنی فرینڈ سے بھی کہتی ہوں کہ گانے سنے ہوئے دیش بھکتی کے خاص کر دیش بھکتی کے گانے ایسے ہیں جو میں زیادہ تر سنتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کاش میں جوان ہوتی میں شہید ہوتی باڈر پہ جا کے میں دیکھ بھال کرتی دیش کی رکشا کرتی میں مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کاش اور یہ مجھے گانے سننا بہت پسند ہے میں اپنی فرینڈ میں اپنی بہنوں کو بھی کہتی ہوں کہ گانے سنیں اور ان کو یاد کریں میں اس